नमस्कार मैम मुझे मुझे मतलब आपके सैलून के बारे में किसी ने बताया था तो मैं हाइड्रा फेशियल के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ करवाना तो इस अच्छा हाँ मैडम करवाना तो हाइड्रा ही है लेकिन आप बता दें सारे मतलब जिसका भी जो ज़्यादा अभी चल रहा है और जिसके मतलब कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होने चाहिए और रेंज भी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए तो आप उसके बारे में डिटेल बताइए मुझे अच्छा ओके मैडम तो इसकी कोई ऐज में कोई मतलब कोई कोई भी ऐज चल सकती है या कोई कोई साइड इफ़ेक्ट हो होते हैं अच्छा मैम इसके और भी क्या मुझे मैंने तो सुना था कि इसे धूप से मतलब थोड़ा हो जाता है साइड इफ़ेक्ट तो अच्छा मैम अच्छा मैम थैंक यू मैडम हम सब यही चाहते हैं कि भाई कोई भी अगर पैसे ले तो उसका अपन को पूरा फ़ायदा मिलें ठीक है मैम थैंक यू तो मैं परसों ये करवाना चाहती हूँ तो आप ये अपना टाइमिंग जो भी है वो बता दीजिए और पेमेंट का भी जो है वो बता दीजिए

ओके मैडम थैंक यू